आङो स्कुल बेग स्कुलनि टेक्स्त बुक बायदोंमोन खिन्थु आङो एसे बारा एसेबां गोसोखौ गोजोन्नाय मोनासै बायनानै आं बेयावहा नुनो मोनदोंदि बुक्सआ आपटुडेट नङा माने इसे एसे गोजाम आरो दानि गोदान दानि गोदान जिखिनि गभारमेन्टना स्किम लाबोदों बिफोर लिरनाय बे बिनि मोनसेबो लिरनाय जेब्बो गैआ बे आगोलनि गोजाम गोनजा आरो खायसे लिरनायाबो जायाखै आरो खायसेखौ दिटेल्स मोजां दिटेल्सा एसे एसे माने गोलाव गुसुं जादों माने आदां गादां लिरदों माखौबा लिरनो गोनाङा फार्स्ट फार्स्ट लिरनो गोनाङा लास्टथिं लिरदों स' बेखायनो आङो माने एस्सेबो सेटिसफाइद जायासै बायनानै स' आङो आसा खालामदों उनावहा मोजाङै प्रिन्ट खालामगोन होन्नानै एनेफ्राय आरो आं नुबावदों बेयाव थानाया बेयाव एसे खायसे लिरनायफोरा मोजाङै स्पस्त' क्लियारबो जायाखै आरो आं फरायनानै माने कोनफ्युजनसो आंखौ बांसिन खालामबाय माने आं जिखिनि रोंदोंमोन आं बेयाव फरायनानै आं कनफिउजनसो जादों आरो बेखायनो आङो बेखायनो आं गोदानसो बायनो गोनां गोदानसो बायनो गोनां जासिगोन स' आरो आरो बेयाव माखासेनि कन्टेन्टफोरा आपटुडेट जायाखै आरो बेयाव बुहुत बुहुत सोनो हाबावगौमोन मोजां मोजां कन्टेन्टफोरखौ सोनो हाबावगौमोन आरो बुहुत कन्टेन्टसआनो गैया

आं बेखौनो होननो सानदों